जी नमस्ते हाँ बोलो बोलो अच्छा क्यों अरे तो यहाँ हॉस्टल सुविधा है और हम अपने एक हमारे यहाँ के एक होनहार बालक को इतनी आसानी से हम कैसे जाने दें यहीं से पूरी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो तो यहाँ आपको खाना मिलेगा सारी सुविधाएँ हैं तो फिर देखो अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है आओ फिर अब क्या करें ठीक ठीक अब वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है अब नहीं बिल्कुल बिल्कुल

बिल्कुल बिल्कुल कल आओ आप ठीक है ठीक ठीक नहीं तो हम तो चाहते हैं कि यही रहें हमारे यहाँ का छात्र हमारे यहाँ से पूरी शिक्षा ग्रहण करे चलो हम्म ठीक है